ई पूर्णियाँमे अवस्थित कसबा प्रखण्ड कसबा प्रखण्डमे समाजक किछु व्यक्तिके बीच एकटा पर्व होइ छै ओहि पर्वके नाम चोरा व्रत छी एहि व्रतमे से दू आदमीके हिस्सेदारी रहै छन्हि परिवारक पहिल घरवारि जे होइ छथि ओ भागिन रहै छथिन आओर दोसर मामा मामा सिपाहीके भूमिकामे रहै छथिन आओर भगिना चोरके भूमिकामे एहि दुआरे एकरा चोरा व्रत कहल गेल छै सत्यमे ई जहिना छैठमे वृहत समाज जे छै बिहारक छैठके पूजा सूर्य भगवानक पूजा करै छथि तहिना ई कसबामे अवस्थित समाजक सूर्य पूजा छियनि ई पूजा दीपावली आओर छैठके मध्यमे राखल गेल छै मामा भगिना सङ्गे निकलै छथि मामाके हाथमे कोअनो ने कोअनो अस्त्र रहै छन्हि भागिन पाँच घर दस घर भीख मङ्गय छथि आओर ओहि समयमे ओ दुन्नू माम भागिनसँ जूटक बनल बोरासँ या अगबे जूटसँ बनल कपड़ा पहिरै छथि आओर व्रतमे रहै छथि भोर भेनै ओ सभ गोटा परिवारक सदस्यके सङ्ग जमा होइ छथि कोअनो नदीके तटपर ओहिठाम फेर सूर्य भगवानके आराधना करै छथि आओर पुनः मामा हुनकर ड्रेस जे जूटक बनल छन्हि तकरा कटै छथिन मामाके ड्रेसके भागिन काटि दै छथिन फेर दुन्नू आदमी स्नान कऽ कऽ आराधना कऽ कऽ अपना घर अबै छथि आओर एहि प्रकारसँ हुनका सभहक ई पूजा सम्पन्न होइ छन्हि